वृध लोग जैसे कि अब कोई कबड्डी वबड्डी ये सब तो नहीं खेल सकते चाहे बेट बॉल हो गया कोई भारी वारी जो भी उनका क्योंकि ताक़त की क्षमता बहुत कम रहता है इस लिए वृद्ध लोग सब घर ही में बैठ कर कोई गेम खेलते हैं जैसे कि आपका हो गया कैरेम बोर्ड हो गया लुडो हो गया चेय चेस हो गया ये सब जिस में चाहे मोबाइल ही में अब देखते हैं जो कि इतने सारे गेम आते हैं ये सब वो खेल के अपना टाइम पास कर लेते हैं किसी से बात वात कर के जैसे भी अपना में हो गया व्यवस्था इस सब में वो लोग बहुत आगे तक मतलब खेलते हैं ये सब उन सब को बहुत मन लगता होगा इन सब में खेलने में मन लगता है और इस सब के लिए उन सब जैसे होता है उस में सब अपन टाइम पास कर लेते हैं कोई कोई ऐसे मतलब कबड्डी वबड्डी ये सब तो वो नहीं खेल सकते क्योंकि उन सब को शारीरिक मतलब क्षमता बहुत कम रहती है जो भी बैठा वाला जो खेल होता है वो सब अधिकत्तम वो बुढ़े लोग बुज़ुर्ग जैसे बुढ़ बुढ़े ऊढ़े हो गया बुज़ुर्ग उजुर्ग हो गया वो सब मतलब घर ही में बैठा वाला जो भी खेल होता है वो सब खेलते हैं क्योंकि बाहर वाला मतलब जैसे बेट बॉल ये सब किर्केट ये सब तो नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनका दौड़ने ओड़ने इस सब वाला तो क्षमता नहीं है बहुत कम होता है इस लिए वो सब इस लिए वो सब दौड़ औड़ वाला खेल नहीं खेलते हैं घर में बैठा वाला जो भी खेल होता है वो सब वो अधिकत्तम खेलते हैं ने बाद जो भी ज़्यादातर मोबाइल वोबाइल है टी वी उवी है यही सब देख कर वो सब अपना अधिकत्तम टाइम पास कर लेते हैं जैसे टी वी या में आता है गेम वेम आता है कोई भी आता है तो वो लोग ज़्यादातर अधिकत्तम गेम खेलना पसंद अधिक करते हैं और मतलब बाहर का तो वो सब खेल ही नहीं सकते हैं इस सब के लिए घर में जो बैठा वाला जो खेल होता है वो सब अधिकत्तम बुज़ुर्ग ही सब करते हैं इसी सब को ले कर बहुत आगे तक मतलब जितना भी खेला होता है वो सब चेस वेस जितना भी खेल हैं जो बैठने वाले वो सब बुज़ुर्गों को अच्छा लगता है खेलते है अपना में बात विचार करते हैं व्यवहार उसी समय उन लोगों का टाइम पास हो जाता है इस सबसे आगे ले कर आगे बहुत आगे तक चल रहा है क्योंकि हर हर घर में दो चार बुज़ुर्ग हैं क्योंकि और उन सबको तो बाहर वो लोग जा नहीं सकते इस सब के कारण वो सब घर ही में खेल खेल लेते हैं खेलते हैं जैसे कि कैरेम बोर्ड ये सब जो नॉर्मल से जो खेल हैं वो सब खेलते हैं घर ही में